मां शेयर बज़ार जे बारे में जानकारी न रखंदो आहियां हिकिड़ी जानकारी मिली हुई की इहा बज़ार हरु माण्हू जे लाइ नाहे जेको हायर लेवल जो माण्हू आहे जंहिं खे पैसे जी कमी नाहे उहे ई इन्ही में पंहिंजो पैसो विझी सघनि था आम आदमी लाइ शेयर बज़ारु उपयुक्त प्लेटफ़ॉम कान्हे इन्ही करे हरु माण्हू खे शेयर बज़ार में सोचे सम्झी क़दमु रखणु खपे